हेल' औ औ औ औ औ औ भुटान निमोन आङो भुटान नांजाबनाय माने भुटान खाथिनि आरो नांजाबनाय

अ अ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ बेरायनांगौ जायगायाथ' दङ बहुद दङ बे सिङाव हाबनो हागोन जेनबा सिङाव हाबनानै बे गरम पानि थान्दा पानि बिखौ नायनो हागोन आरो गावसोरनि बुद्धफोरनि बे टेम्पोला मन्दिरा गावसोरनि बुद्धफोरनि टेम्पोल बेफोरखौ नायनो हागोन आरो जायगा नायनांगौआथ' दङ बहुद मोजां हाजो एरिया नालाय लामायाबो बिदिनो गावसोरनि हाजोआव हाबनायाव गेजेर गेजेर इसे गाज्रि आरो ओमफ्राय थांनो हायो टुरिजोमाव जेबो इसेबां उसुबिदा गैया बेरायनो हागोन आरो मोजाङानो

औ औ औ औ औ औ औ औ माला सफैगोन नोंलाय दा खयथासो सोआव सफैनो नागिरदों आस्सा आस्सा औ औ औ जागोन दे जागोन जागोन बिदिब्लाय ओंखारनो हागोन आङो औ औ औ औ औ औ औ प्रब्लेम गैया प्रब्लेम गैया ओम औ औ दे सफैनाय समाव औ फन खालाम हरफिन दे खेबसे

औ औ औ औ औ औ औ दे दे दे दे गोजोनथों दे